आमच्या गोंयांत पावसाळा हिगवाळा आनी उन्नाळा हे आम चलता आनी कितें जालां गांवाचे लोक आसा ते पावसाक मुगी रोयता तोवशीं रोयता घोसाळीं कणगां शेती क शेती करीर शेती करता आनी यें केन्ना रोयता पावसा रोयता पावस पडटा तेन्ना जून म्हयन्या स्टार्ट जुना लोक फश कणगां रोयता पावस पोडलो की तांकां मातशी पावस तितलोच पडपा जाय चड पडपा चड पावस पडटा तेन्ना शेत रोयता आनी दिवाळे तेंपा मिंट्स अक्टोंबर टू नव्हेंबराक कणगां आसा तीं खुंटा कणगां रोयल्लीं आणी कितें जालां की गिमाक आसा पळय गिमा लोक आतां हें रोयता पोरसाचीं मिरसांग रोयता मिरसांग रोयता भाजी करता थोडे लोक कांदे रोयता अशलीं काम करता आनी हे हवमानाचें केन्ना

कितें जाता त्या तेंपा मिस्सांगां लोकांक पीक मेळटा आनी पीक मिरस्सांग रोयल म्हणटकी ते लोक कित्या विकता भायर व्हरोन विकता थिंगां आनी चड प्रॉफीट केन्ना मेळटा रेनी सिजनान मेळटा कित्याक घोसाळीं मुगी तोवशीं भाज् पालो मुळ्या भाजी रवो तांबडी भाजी रावो दुदी रोयता अशें करून ते चड फायदो आसा